मध्य प्रदेश के छात्रों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ना तो उनके लिए कोई सुविधा रहती है ना कोई सुधार जैसे उनको स्कूल जाना है तो उनके लिए कोई बस वगैरह कोई ऐसी सुविधा नहीं रहती है कि जिससे वो चले जाएँ उनको किताबें भी नहीं मिलती है ड्रेस भी नहीं मिलती है और पढ़ाने वाली जो स्कूल की रहते हैं टीचर लोग वो भी उनको सही से नहीं पढ़ाते हैं फीस वगैरह अगर नहीं है तो स्कूल में भर्ती नहीं करते हैं इसलिए उनको बहुत असुविधाएं रह जाती है इसलिए भारत की जो छात्र हैं वो अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वो सुविधा ही नहीं है जिससे वो आगे बढ़ सकें जिससे सरकार को उनको सुविधा देनी चाहिए खाने पीने के लिए भी उनको नहीं मिलता है खाना मिलता है स्कूल में जो स्कूल में खाना बांटता है बहुत गंदा खाना मिलता है बच्चे खाते हैं कुछ खाके कुछ नहीं खाते हैं उनका पेट भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता बीमारी भी हो जाती है यही तो असुविधा है क्योंकि उनको खान पान सही नहीं मिलते किताबें उनको सही नहीं मिलती पढ़ाने वाली भी सही नहीं मिलती योजनाएं भी सही नहीं हैं इन योजनाओं को मिलना चाहिए जिससे हमारे देश की सुविधाएं बढ़ जाए इसी से बच्चे असुविधा जनिक रहते हैं